नाचाच्या प्रकारां भितर म्हाका लोकनाच खुप्प आवडटा पयलीं पासून आवड आसा म्हाका ल्हानपणानसून आवड म्हणजे आमच्या घरा कडेन चवथ जाली की फुगडी घालपाक सामकी आमी रावतालीं आनी सरस्वती पुजन जातालें आमच्या गांवांत आनी पांच दीस सरस्वती पुजन कळ्ळें न्ही मागीर आमी सगळीं सांजेची फुगडी केन्ना घालता कांय म्हण पळयतालीं म्हण गांवच्या बायलांक आमीच एकठांय करप आनी फुगडी घालप इतली फुगडी घालप जाम जायसर फुगडी घालतालीं तशेंच आनी जायते लोकनाचाचे प्रकार जे आसा ते म्हळ्यार धालो देखणी कुणबी मुसळ नाच तालगडी दिवली नाच कळशी मांडो गोफ अशें हेर प्रकार सगळे जे आसा पय लोकनाच म्हाका खुप्प आवडटा आनी हे सगळे हांव परफॉर्म केल्या आनी हांव एक टिचर जाल्ल्या कारणान हांवें म्हज्या भुरग्यांकूय शिकयल्यात खुबशें तातूंत भितून म्हाका सामकोच खूब असो आवडीचो जो म्हजो नाच जो आसा पय तो कळशी नाच आनी कळशी नाच हो जो आसा हांवेन पयलीं स्कुलान बी केल्लो आनी आतां हांव टिचर आनी टिचर जाल्ल्या कारणान एका वर्साक गणेश चतुर्थी आमचें सॅलेब्रेशन आशिल्लें आनी तातूंत भितून हांवें भुरग्यांक सांगलें की आमी हो कळशी फुगडी हो हे आमी बसोवया कळशी फुगडी आनी हांवेन तांकां सगळे स्टॅप सांगले आनी म्हणटकच तीं सगळीं शिकलीं आनी हांवूय तांचे बरोबर नाच करपाक लागलें कळशी घेवन आनी तेजे उपरांत तांच्यानी म्हाका म्हटलें की टिचर तूं इतली बरी नाच करता आनी तूं कित्याक येना तूंय परफॉर्म कर हांवें म्हटलें हाज्यान पयलीं तर खंयच्याच टिचरान आमच्या स्कुलानूय परफॉर्म करूं ना आनी म्हाका अशेंच तरी कितें तरी हें जालें की हांव करूं कांय नाका अशें म्हणून मागीर कितें म्हळें हांवेन भुरग्यांकूय आवडटा आनी तीं चड उमेद जाली तांकां आनी ताका लागून हांवें म्हणलें बरें चल आनी हांवेन स्कुलान कोणाकूच सांगूं ना फक्त एक दोन टिचरांक म्हणिल्लें पूण तींय म्हणपाक लागलीं कर गो तूं परफॉर्म आनी अशेंच तरेन हांवेन त्या दिसाक एक भुरग्यांक सगळ्यांक सरप्रायज दिलें आनी हो म्हजो कळशी फुगडी जी आसा हांवेन ती परफॉर्म केली कशें आसा की पयलीं भुरगेपणान हांव एक स्टुडंट म्हणून जेन्ना स्टेजीचेर परफॉर्म करतालें आनी एक टिचर म्हणून परफॉर्म करता आसतना म्हाका खूब अशें कितें तरी फरक जाणवलो की भुरगेपणान आमी युवा महोत्सवाक बाकी सगळे आमच्या स्कुलांनी जेन्ना आमचे एन्युयल डे आसताले तेन्ना बी आमी करतालीं किंवां खंय कॉम्पिटिशन आसतालें तेन्ना आमी वतालीं एक ग्रूप घेवन वतालीं पूण जेन्ना हांवेन एक टिचर म्हणून परफॉर्म केलें पय न्ही ते भुरग्यांच्या मुखार तांच्या तोंडार जो जी खोशी आशिल्ली ती हांवेन पळयली म्हाका सामको आख्खे हॉल ताळयांनी अशें गाजले ते ताळयो म्हज्या खातीर आशिल्ल्यो आनी ताका लागून म्हाका खूब अश्यो उमेद अशी जाली आनी जशें म्हाका भुरग्यांक लोकनाच शिकोवपाक आवडटा आनी आजून लेगीत आमच्या गांवच्या बायलांक सुद्दां हांव सांगता तुमी फुगडी सर्तींनी भाग घेयात हांव शिकयतां तुमकां अशें म्हणून कांय जाणां तयार जातात मागीर कांय जाणांचें कसलें तरी कारणा लागून उरता पूण म्हका म्हाका अशें दिसता की हे आमचे लोकनाच जे आसा पळय ते आमच्या आयच्या तरनाट्यांनी बी ते करचे कांय जाणां भुरगीं अनमनता फाटीं सरता आं लोकनाच अशें म्हणटा चड करून चले भुरगे जे मुसळ डान्स बी आसात पय तातूंत चले आसतात कळ्ळें न्ही आनी चलयोय बी करता पूण मुसळ डान्सा भितर मागीर कुणबी नाच बी करपाक खंय तरी ते फाटीं फुडें जातात पुणून थोडे जाता आसत पूण युवा महोत्सवाक बी आमी पळयलां की कॉलेज स्टुडंट सुद्दां हातून भाग घेता आनी बरें व्हडा उमेदीन अशें भाग घेता तें पळोवन खूब बरें दिसता म्हाका अशें दिसता की हे लोकनाच जे आसा ही आमची संस्कृती जी आसा आमची जे आमी पयलीं पासून जाण्टे पय अशे लोकनाच जे आसा हे चालू आसा पळय म्हणजे गांवां गांवांनी शिगमो जावं किंवां चवथ जावं किंवां मागीर मांडो हे सगळे जे आसा ते अशेंच उरुनी अशें म्हाका दिसता